असांजे इलाइके में सिंधी न्यूस चैनल हलंदा आहिनि पर हुन न्यूस में छा आहे ख़बरूं तमामु थोरियूं ॾेखारियूं वेंदियूं आहिनि ऐं जीअं त हिंदी न्यूस चैनल में सॼे दुनिया जूं सॼे भारत जूं ऐं असांजे लोकल महाराष्ट लेवल जी बि॒ न्यूस ॿुधाईंदा आहिनि त हिन करे असांजे एरिया में कोशिश करे हिंदी न्यूस चैनल वधीक प्रेफर कंदा आहिनि ॿुधणु ऐं जीअं त कल दिल्लीअ में बाड़ आई त इहाअ बाड़ असांखे हिंदी न्यूस चैनल में ॿुधणु मिलियो सिंधी में न मिलियो त हिन करे असां कोशिश करे असांजे इलाइके वारा शहर वारा सभु हिंदी में पसंदि कंदा आहिनि न्यूस ॿुधणु